پہلے زمانے میں پہلے لوگ پیدل چلتے تھے ستو باندھ کر کے دور دور جانا پڑتا تھا اب گاڑی ہے ایسی گاڑی ہے کہ پیدل جانا کسی کو نہیں ہے سب گاڑی سے جاتے ہیں اور کھیت بھی جوتائی ہوتا ہے بنائی بھی آسان سے ہوتا ہے پہلے ہل بیل سے جوتا جاتا تھا اور اس زمانے میں کسان بہت پریشان رہتا تھا بھوکھا پیاسا مر کر کے کھیتی کرتا تھا لیکن کسی کے بدن پر کپڑا بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا تھا پہلے کے زمہ دار بھی ایسے تھے اور ابھی بھی ایسے ہیں ایسا بات نہیں کہ ابھی نہیں ایسے ہیں ابھی بھی ہیں تو پہلے زیادہ تھا ایک آک ٹھو زمہ دار تھا سب اسی کے قبضے میں تھا ابھی جو ہے تو مسین نہیں تھا آٹا پیسنے کا چکی میں آٹا پیسا جاتا تھا چکی سے آٹا پیسا جائے جانتے میں اور اب جو ہے تو مسین ہے مسین کے ذریعہ آٹا پیسا جاتا ہے پہلے دال درا جاتا تھا چکی میں گھر میں بیٹھ کے عورت لوگ در درے گھر میں ہر چیز ہوتا تھا باہر سے کر کے چلا آتا ہے تھوڑا آرام ہو گیا مسین اب یہ ہے کھیت کا دانہ جو ہے تو بیل سے ہی کرا جاتا تھا اب مسین کے ذریعہ سے بیل چڑھ کر کے ہی کرتا تھا نکالتا تھا گیہوں چاول اس میں سے دھان اب مسین کے ذریعہ سے آسان ہو گیا ہے یہ سب چیز تو بہت سا آسان ہو گیا ہے ابھی کے دور میں پہلے کے زمانے سے بہت آسانی ہے بہت دور جا کے ہم لوگ آٹا پیسا کے منگواتے تھے ابھی آسان ہے ای نزدیک میں میل ہے ہر چیز ہے جگہ بہ جگہ ہر چیز مل رہا ہے